हैलो भाइया केह् हाल चाल ऐ ठीक ठाक भाइया लब्भदे निं अज्ज कल कुद्धर केह्ड़ै ल्हाकै होंदे नेईं नेईं अच्छा में बी सुनेआ ऐ आंजी अच्छा मैं बी सुनाआ ऐहा पार्क बना दा कुदै भो जनोआ निं में बी इत्थै घर गै कम्मै बिच गै कोई टैम निं लगदा अमी सोचा ' रदा हा कुदै सैर सपाटा करनें ई जाना हा बो कोई लब्भदा गै निं तुसेंई बी टैमै दा कुदै फोन आं ते चली पौनें आं किन्ने बजे हारै न्हारी केह् करनी अज्ज कल इत्थै बीड़ियें दे बंडल शिक्कने डब्बियां इत्थै कन्नै कन्नै अज्ज कल ओह् जमानें निं रेह् इ'यां परानें जमानें निं रेह् पर चलो किन्ने बजे हारे जाचै भी तां चार पंज होरै चलनें होर केह् पता लगै इ'नेंई थोड़ा कम्म कि'यां होंदा आं ते ठीक ऐ भी चलनें चलचै भी चार पंज बजे हारै चलनें आं ठीक ऐ ठीक ऐ कर लैगै फोन भी तां